जे योगा करै छियै मतलब कसरत करै छियै बाल बच्चा सब जाइ छै तऽ ओहो सब करै छै हमहुँ जाइ रहियै पहिले तऽ हमहुँ करै रहियै कासरत इसकुल जाइ रहियै तऽ पढ़ै लिखै रहियै कसरत करै रहियै आबै छियै घरोमे तऽ साँझ बिहान करै छियै इसकुल जाइ रहियै तऽ रोज रोज कसरत करै रहियै खेलै धूपे रहिए घरोमे करै छियै आब फेर जाइ छियै इसकुल तऽ साँझ बिहान घरोमे कसरत करै छियै ओतौ इसकुलोमे करै रहियै कसरत दौग बढ़ा करै रहियै इस्कूलो मे पढ़ै लिखै रहियै बढ़िआँ लागै रहै खेलै धूपै रहियै बच्चा सब खिलाट मे अच्छा लागै रहै इस्कूल मे कासरत करै रहियै खेलै धुपै रहियै सुतरी अर पर फाने रहियै सब किछु करै रहियै पढ़ै लिखै रहियै सबके साथमे अच्छा लागै रहै सुनै रहियै कहानी सब पढ़ै रहियै खेलै रहियै धूपै रहियै कसरत करै रहियै अच्छा लागै रहै सब चीज कहानी सुनै रहियै रोजके रोज कसरत कराबै छै इसकुलमे घरमे तऽ कहियो करियो सकै रहियै कहियो नहियो करि सकै रहियै कामो धंधामे लागि जाइ रहियै इस्कूल जाइ रहियै तऽ सब दिन कसरत करै रहियै घरमे तऽ कहियो करै छियै कहियो नहि करि सकै छियै ओते जाय रहियै तऽ रोज करै लए पड़ै रहै पढ़ै लिखै लए पड़ै रहै दुपहरोके छुट्टी व्यायाम कराबै रहै फेर भोरे कराबै रहै ओ इसकुलमे तऽ हर टाइम कराबै छै रहै छै तऽ घरमे तऽ लोक तऽ कखनो कामो काजमे लागि जाइ छै तऽ नहि करि सकै छै कसरत इसकुलमे तऽ हर टाइममे करै लए पड़ै छै जाइ छै तऽ जाइ छै तखनियो कराबै छै फेर छुट्टी होइ छै टिपिन होइ छै फेर कराबै छै फेर पढ़ाबै लिखाबै छै फेर घरके छुट्टी दै छै आबै छै फेर जाइ छै तऽ फेरो कसरत करै छै फेर ओ पढ़ै लिखै लए बैठै छै फेर टिफिन होइ छै तऽ खेल धूप कराबै छै रस्सी कुदी रस्सी पर कुदाबै खेलाबै छै सबके खेलै कूदै छै रस्सी पर फेर जाइ छै इसठकुल तऽ फेरो कसरत कराबै छै खेलय धुपै छै पढ़ै लिखै छै फेर टिफिन होइ छै फेर खेलै कुदै छै अपन रस्सी लऽ कऽ एना उना कबड्डी अब्डी सबचीज खेलै छै अच्छा लागै छै फेर पढ़ै छै घर आबै छै फेर घरोमे टाइम मिलै छै तऽ कसरत करै छै साँझके बढ़िआँ होइ छै कोनो दुःख बेमारी नहि होइ छै लोकके उड़ै खेलै कुदैमे बढ़िआँ लागै छै साथमे खेलै कुदैमे सब बच्चाके लाटमे घर आबै छै तऽ अकेल्ला भऽ जाइ छै तऽ लोक कहल से इहो जे छै नहि खेलबै कुदबै फेर इसकुल जाइ छै फेर कसरत कराबै छै फेर पढ़ाबै लिखाबै छै फेर छुट्टी होइ छै तऽ फेर खेलै धुपै छै बच्चा सब फेर पढ़ै लिखै छै फेर फेर भोरे इस्कूल जाइ छै उठिके लहाबै सुनाबै छै अपन खाना पीना खाइ छै कपड़ा उत्ता पीनहै छै इसकुल जाइ छै फेर कसरत कराबै छै फेर पढ़ै लए बैठै छै पढ़िके फेर टिफिन होइ छै तऽ फेरो कसरत अथी खेलै धुपै छै बच्चा सब फेर खेल धूपिके फेर पढ़ै छै फेर घर आबै छै फेर मोन होइ छै तऽ साँझके करै छै कसरत कोनो कोनो दिन कोनो दिन नहियो करै छै फेनरु ओ जाइ छै फेर भोरेके इसकुल तऽ फेर कसरत करै लए पड़बे करै छै करै छै फेरो फेर पढ़ै लए बैठै छै फेर उड़ैत दौगै छै खेलै छै कूदै छै टिफिन बेरिआ फेरो पढ़ै लए बैठै छै पढ़िके फेर घर आबै छै घर से फेर जाइ छै इसकुल भोरेके भोरे के फेनो लहए सहाए के स्कूल जाइ छै इस्कूल मे फेर कासरत करै छै पढ़ै लिख